यदि मैं दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकती तो मैं सबसे पहले अपने ही भारत देश को घूमना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग मौसमों का आनंद उठाया जा सकता है जैसे कि अगर हम केरल में जाए तो वहाँ अधिक गर्मी का आभास होता है लेकिन वही अगर हम नैनीताल या कश्मीर में जाएँ तो वहाँ पर किसी भी मौसम में सर्दियों का अनुभव या अहसास किया जा सकता है इसके अलावा यहाँ पर समुद्री क्षेत्र का मौसम भी बहुत अच्छा होता है जिसके लिए मैं सबसे पहले अपने भारत देश को घूमना चाहूँगी इसके अलावा यदि मुझे विदेश में कहीं जाने का मौका मिले तो मैं दुबई जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर सोने की खान है मैं उसे एक बार अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ